भारतआ मोनसे जौगाफुनाय हादोर जौगाफुनाय हादोर हिसाबै भारतआ गेलेमु आयदायावबो दिनै बुहुमनि गुबुन हादोरफोरजों लोगोसे जौगाबोगासिनो दङ जों जोंनि भारत हादोरनि हादोरारि गेलेमु होनबाथाय जोङो हकिखौ बुंनो हायो दा हकि गेलेनायनि अनगायैबो जोंनि भारतआव क्रिकेट फुटबल भलिबल काबादि बेफोरबायदि गेलेमुखौ गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो दा भारतनि बयनिख्रुय बांसिन सुबुंफ्रा आथिखालाव क्रिकेट गेलेनायखौ बा क्रिकेट गेलेमुखौ बांसिनै आजावनायखौ जोङो नुनो मोनदों क्रिकेटआ दिनै साफ्रोमबो भारतआरिनि गोसोआव हाबनानै दङ क्रिकेट गेलेनायाव जोंनि गोबां भारतनि गेलेगिरि बिथांमोनहा दिनै बुहुमनि दाब दाब हादोरफ्राव गेलेनानै जोंनि हादोरखौ मुंदांखा बा भारतनि थाखाय बिथांमोनहा ट्र'फि एबा मेडेल लाबोनानै होफैनो हादों दा भारतआव माखासे बेबायदि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव सचिन तेन्डुलकार महाम्मद आजारुद्दिन नबजित सिं सिध्धु रबि सास्ट्रिमोन दा बिथांमोनहा जे क्रिकेट गेलेनायनि गेजेरजों हादोरनि मुंखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे गावबागावनि मुंखौबो बे क्रिकेट गेलेनायनि गेजेरजों दिनै बुहुम नाङैनो मुंदांखा खालामनानै लाखिनो हादों दा बेनि अनगायैबो जोंनि हादोराव हकि खेलाखौ जों हादोरारि खेला होननानै बयबो मिनथिगौ बे खेलायावबो जोंनि हादोरा बा जोंनि भारत हादोरा बुहुमनि दाब दाब हादोराव थांनानै हकि गेलेनायजों लोगोसे देरहानायजों ट्र'फि आरो माखासे मेडेल लाबोनो हादों दा हकिया जोंनि भारतनि हादोरारि गेलेनाब्लाबो बेनिख्रुइ क्रिकेट गेलेगिरिफोरा बांसिन जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बा क्रिकेटनि फारसे सुबुंफोरनि जि गोसो बोनाय बे गोसो बोनायखौ जोङो आथिखालाव बांसिन नुनो मोनो